मेको आम चाहिए था और केले जी मैं इधर नुनका ट्रोलर से हूँ कौन कौन सा जी

मुझे देशी वाला चाहिए था जी

तो फिर वो भी दे दीजिए दशहरी आम चाहिए और एक देशी वाला चाहिए दोनों चाहिए फिर

मैम लेकिन पहले प्राइस तो बता दीजिये आप ना

हाँ तो उससे कम नहीं होगा डेढ़ सौ रुपए का है ना वो अच्छा और देशी वाला एक सौ बीस रुपए में मैम ऐसा ऐसा कीजिए ना एक सौ चालिस रुपए वाला लगा दीजिए जिसकी प्राइस डेढ़ सौ रुपए है और एक सौ दस रुपए उसका लगा लीजिए जिसकी प्राइस एक सौ बीस रुपए है जी दो कीलो

और केले भी है क्या

जी तो मुझे ना जिसकी प्राइस सात रुपए है वो चाहिए था वो मुझे एक दर्जन चाहिए लेकिन मैम उसको ना हम पचास रुपए दर्जन के हिसाब से आप दे देती क्या तो पचपन कर लीजिए ना मैम पचपन कर लीजिए फिर उसी को मैम जो पसंद आयेगा उसी को लिया जाता है ना ठीक है फिर वो साठ ही वाला दे दीजिए आप नहीं कर रहे हो आप तो नहीं मना कर रहे हो तो दे दीजिए उसी को वो दो की दो और केला एक दर्जन

है ना मेहमान है हमारे घर पे

जी और एक देशी वाला पैक दीजिए आप जी

ओके जी जी नहीं अभी तो इतने ही चाहिए मुझे

मैम पैसे तो ली